दिक्खो लोग अजकल धर्म दे नांऽ उप्पर लड़ै दे पैह्लें इक टाइम हा लोक हिंदू मुस्लिम सिक्ख इसाई सारे मिलियै रौंह्दे हे लोकिन अजकल दूए धर्म दे दूर बंदा अपने धर्म दे लोकें ई बी नेईं दिक्खी सखांदा बाकी दे सब ठीक ऐ लेकिन अजकल लोक धर्म गी पोलिटिकल च आह्ना दे सारे अपनी अपनी पार्टी गी प्रमोट करदे बिच अपना धर्म आह्नी ओड़दे कुसै ई हिंदू बनाई ओड़दे कुसै ई मुस्लिम कुसै ई सिक्ख कुसै ई इसाई लेकिन सारें कोला बड्डी जेह्ड़ी ऐ इन्सानियत ऐ धर्म जेह्ड़ा ओह् इक ऐ भगोआन ने धर्म इक गै बनाए दा बाकी अपना अपना समझने दा नजरिया बस एह् आखना चाह्न्नां कि कोई धर्म अलग नेईं ऐ सारे धर्म इक न हिंदू मुस्लिम सिक्ख इसाई सारे धर्म इक न धर्म दे पिच्छें लड़ने दा कोई फायदा नेईं ऐ भगोआन ने असें ई इन्सान बनाइयै भेजे दा ऐ ना कि हिंदू मुस्लिम जां फ्ही सिक्ख इसाई